हेलो हाँ भैया मैं राजगीर घूमने आई हूँ क्या आप बता सकते हैं कि राजगुरु राजगीर में एहेन घूमने लायक कौन कौन सा जगह है

और और अ अगल बगल होटल वोटल का व्यवस्था है कि नहीं हाँ अच्छा और क्या क्या है घूमने लायक

ठीक है ठीक है आते हैं ठीक है धन्यवाद कम कितना करेंगे

अपने कट गया तो कट गया है वहीं से कट